हैलो हैलो प्रिया मां सुमन थी ॻाल्हायां सुन ना मुंहिंजे घर में न महिमान था अचनि मंगलुरु मां त मूंखे न हुननि खे घुमाइणो वठी वञिणो आहे मां सोचां थी जाग्रती पाक ऐं सूरना पार्क या कटाई घाट वठी वञनि त मूंखे न हिक ड्राइवर ऐं गाडी खपे कार त उहेई मां सोचां पई के किथे यानि ड्राइवर कीअं मिलंदो और कहिड़ो ड्राइवर खणी वञा थो पोइ मूंखे तुंहिंजो यादि आयो की तू पिछली बार वठी वई अ हुन पांये फ्रैंड महिमान आया आया त हुननि खे वठी वई अ त कीअं तू ड्राइवर कहिड़ो ड्राइवर यूज़ कई हुई कीअं ड्राइवर सुठो हुयो की न और किच किच न पियो करे न वठी वञण में केॾे बि किथे बि तव्हां रोको पिया त हुते खिच खिच त न पियो करे न अच्छा सुबुह जो सही टाइम ते अची वियो हुयो और राति जो सुठे सां घर पोहचायो हुअंई और किथे त बीहे त न पियो न कुझ ॻाल्हाए वाल्हाए न पियो न सही सां आयो हो न अच्छा सही सलामतु आहे न बिल्कुलु सही आहे अच्छा ठीकु आहे न त तव्हां मूंखे व्हटसप नंबर और हुनजो नालो लिखी करे मूंखे मोकिले छॾ त पोइ मां हुनखे ई यानि कॉन्टैक्ट कयांसि हुनखे वठी वञासि महिमाननि खे घुमाय अचणो हा त हिनखे ई वठी वञासि अगरि सुठो आहे त भले हुनखे ई वठी आयांसि तू बसि मोबाइल नंबर और व्हटसप नंबर मोकिले छॾ त मां हुनखे ॿुधायांसि थी त हिन हिन टाइम ते अची वञिजे त पोइ अची वञे त पोइ मां वठी थी वञा हुनखे ठीकु आहे हल ठीकु आहे तू मोकिल मूंखे व्हटसप नंबर अन मोबाइल नंबर मां हुनखे ई चवांसि थी हल ठीकु आहे